हलो जी सर मां पंहिंजे बिजलीअ पेमेंट ऑनलाइन हिकु नई एप्लीकेशन मां ट्राए कयो हुओ उहो छाजे लाइ त कि हुन में जेको डिस्काउंट ऑफर हुओ जाम सुठो हो त मां हुनजे लाइ हुन एप्लीकेशन मां पेमेंट कयो हुओ बट हुन में मूंखे जेको आहे कि भाई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल जो मैसेज नथो ॾिसण में अचे मां श्योर न आहियां कि भाई तव्हांखे उहा पेमेंट मिलियो आहे कि न ऐं मुंहिंजे अकाउंट मां त हू पैसा कट थी विया आहिनि बट हू राइट टेक ऐं ट्रांजेक्शन जेको सक्सेसफुल जेको थींदो आहे उहो हुन में नथो ॾेखारे त मुंहिंजी तव्हां खां इहा विनती आहे त तव्हां प्लीज़ ॾिसी करे ॿुधाईंदा पंहिंजे सिस्टम में कि तव्हांखे मुंहिंजे मुंहिंजो नाले सां या मुंहिंजे फ़ोन नंबर सां सर्च करे कि भई तव्हांखे हू पेमेंट हिन पर्टिकुलर तारीख़ ते मिलियो आहे कि न